जोंनि जय गुरुफोरा फुङावनो दुगै लोबै खुलुम नांगौ मन्दिराव हाबनांगौ आरो फुङावनो थाखुरखौ खुलुमबाय थानांगौ फुं बेला बिनथि होनांगौ ओमफाय आरो मन्दिराव थांनांगौ ओमफ्राय फुङाव बेसालियाव बिनथि खालाम नांगौ जोंनिया बिनथि खालामाबाथाय जोंनिया माबा जायो आरो जोंनिया टाइम टाइमसो आरो खुलुमनाया टाइम हमनो हायाबाथाय नोंहा धोरोम फुजिनायनि माबा गैया ओंथि गैया जायो आरो मानि टाइमखो लोगो हमथार नांगौ आरो नोङो टाइमजोंसो खोथा नों जेरावखि थाङा धोरोमखो टाइमखौ थिग थिग हमनांगो आरो मासे मास जोंनिया इसटबिदि बिदि फाथाय नांगौ आरो बेखौ फाथायनो हायाब्ला नोंहा लानानै खुनु माबा जाया आरो लानायनिफ्राय लायैया साबसिन आरो नोंहा नोंनि माबाया धोरोमनि माबा लानाया भंग' जायो आरो बेखौ फाथायनो हायाब्ला माबा खालामनानै मन्दिरखौ फुङावनो दै होनांगौ फुं बेला बिबार होनांगौ प्रसाद होनांगौ ओमफ्राय मन्दिर गेदेर गेदरेफोराव टाइम टाइम भग होनांगौ ओमफ्राय बेदिनो बिनथि खालामनांगौ मन्दिरावबो अनेखथा फुङावनो खिबाथाय माबाबाथाय जोंनिया दुगैयाब्ला हाबनो हाया ओंखाम संनो हाया दुगै लोबैसो माबानांगौ फुङावनो बेदिनो मन्दिराव हाबखांनानैसो मन्दिरखौ मावग्रोनानैसो जोङो जानाय लोंनायनि खामानिखौ मावो आरो सिगां थाखुर फुजा खालामब्लासो जोङो दस्राखो मावनो हायो आरो जोङो मोनानि फुंनि बेखौसो सिगां सिगां माबाग्रोनांगौ मानि जोंनिया बेनो देरसिननालाय दा जुगाव बेखौनो फालिनानै माबा बेखौसो मावग्रोनांगौ आरो सिगां सिगां जोङो जथ्थ' खामानियानो थाथों बेखौ मावाब्लाथाय जोङो जेरावबो थांनो हाया जेबो जानोबो हाया लोंनोबो हाया फुङावनो सिखारब्लानो दुगै लोबै मन्दिरखौसो खुलुमनांगौ जोङो निरामिस ओंख्रिफोरालाय बेदिनोसै सामब्राम इरिल' होआ मैगं थाइगङाथ' सबखौनो जायो आरो दालि आलु माबा माबि मस्ला मस्लिफोरखौबो होनाय जायो आरो ओंख्रिफोराव सामब्रामफोरखौल' होआ बेदिनो बरा माबा माबि जायो आरो निरामिस जाग्रा आलासिफोरखौ बेदिनो पनिर दालि ओमफाय बरा माबा माबि बेदिनो एवनानै होनांगौ आरो बेदिनो बांसिन फ्राय एवखां सावखां एवनानै होनांगौ बराया थाखायो जोंनिया निरामिस जाग्राफोरनिया बरा ओमफ्राय पनिर ओमफ्राय दालियाथ' रिगुलार थाखायो निरामिस जाग्राफोरनिया दालि नङाब्लानो जाया ओमफाय दालिनि लोगोसे ओमफाय माबा गायखेर क्रिम माबा माबिबो होफायो ओमफ्राय बेदिनो अनद्ला ओंख्रिफोरबो जायो आरो सम सम दालि जानो बाब्लाथाय माबानानै बेदिनो सोलाय सोलाय जायो आरो मैगं थाइगङाथ जेखौबो जाजोबो सामब्रामफोरखोल' जाया